हम अपने परिवार में ज़्यादातर अपने देवरानी के साथ रहते हैं और घर का सारा काम अपने देवरानी के साथ मिल बाँट कर करते हैं और किचेन में जैसे ओ दाल चावल पकाती हैं सब्जी हम काट देते हैं मसाला हम तैयार कर देते हैं आटा हम गूँथ लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ओ वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हेल्प कर देती है और हम दोनों लोग मिलकर रोटी बना लेते हैं और साफ सफाई झाड़ू पोछा आदि कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग अपना समझ कर संभाल लेते हैं दोनों लोग आराम से मिल बाँट कर काम कर लेते हैं और परिवार का भी देखभाल कर लेते हैं और सबको खाना परोसना हुआ और झाड़ू पोछा और कपड़े आदि सब कुछ करना होता है तो हम लोग मिल व्यवहार कर कर लेते हैं अपनी देवरानी को हम अपना सहेली समझते हैं अपनी बहन के जैसा समझते हैं और अच्छे से कर लेते हैं